हेलो हाँ जी कारपेंटर जी बोल रहे हो जी जी हमें रेडीमेड फर्नीचर खरीदना है रूम के लिए जी सर तो रेडीमेड ठीक रहेगा ना कि

डिजाइन भी होंगे आपके पास फिर तो

रेडीमेड नहीं मिलते नहीं जैसे हम हमें आज ही जरूरत है जैसे हमें आज ही जरूरत है आज ही हम आए तो मिल जाएगा जी कितनी डिजाइन है जिससे आप एडवांस में बना के रखते हो जी जी दो रूम के लिए एक बड़ा है एक छोटा है ऐसे अंदाजा तो हमें नहीं लगता फिर दस बाय दस की दीवार है एक उसमें सिर्फ तीन बाय दो के वो बनाने है गेट मतलब आलमारी सी बनानी हैं तीन बाय दो कि खिड़कियाँ बनेंगी हाँ बॉर्डर लाइन पर डिजाइन बनेगा हाँ हाँ सब कुछ डिजाइन में चाहिए हमको तभी तो रेडीमेड माल है आपके पास जी

हाँ ठीक कल आता हूँ मैं आपके पास हैना ठीक